आंथ' मेथाइ रोजाबनायाव बारा इन्टारेस्ट गैया आङो बाथरुम सिंगारसो नाथाय आं माब्लाबा माब्लाबा प्रग्रामाव आरोना ग्रुप बिदिनो बागुरुम्बानि गान खननाय बेफोर बायदियाव ग्रुपाव आरोना आं खनफायो बिसोरजों थाफानानै बिसोरनिफ्राय एसे आइडिया लानानै बबे टाइमाव सुरखौ गोलाव बोनांगौ बबे टाइमाव लासै बोनांगौ बेखौ बिसोरनिफ्राय सोलोंनानै लायो आं थाफानानै बिसोरबो फोरोङो आरो दामनायखौथ' माने दामनायजोंथ' मिलायनांगौ ना तालआ बेखौबो ज' बिसोरजों थाफानानै दामग्राफोरजों थानानै जोंनि गान खननायजों जेनेबा गान खननायजों मिलाय होनो प्रेक्टिस खालामनानै बिसोरजों ज' लोगो नांनानै जोङो प्रेक्टिस खालामनानै गानखौ खनो दामनाय जे दामनाय समाव जों गानखौ थाथ'नांगौ बबेबा बबेबा सम गेजेर खन्द'आव दामनायगोजाल' जायो बेखौबो थाल लानांगौ जायो आरो बबेबा समाव दामनायजोंनो समान समान खनफालांनांगौ जायो बेबायदि जायो माने एसे हेर फेर जाबानो गाज्रि खोनायो नालाय बिसोरजों ज' दामग्रा आरो माखासे गोरों गोरा खनग्राफोरनिफ्राय सोलोंनानै माने ताल मिलायहोनानै लोगो नांनानै बिसोरजोंनो ज' प्रेक्टिस खालामनानै खननाय जायो आरोना